मेरे भदोही जिले में एक गाँव है चकापुर गाँव जिसमें जब से अपना भारत आजाद हुआ था उन्नीस सौ सैंतालीस से लेके आज तक आज तक मुखिया का चुनाव अपने गाँव में नहीं हुआ इस चुनाव को मतलब ऐसा नई है कि गुंडागर्दी के भरोसे नई होने दिया ऐसा कुछ जो भी सारी बातें होती हैं एक अपना वर्चस्व एक अपना बात व्यवहार जैसा भी होता है अपने व्यवहार को लेकर आज सत्तर साल से हम लोगों के हमारे गाँव में कोई आज तक प्रधान नई हुआ मुखिया जिसको बोलते हैं वो मुखिया अपने यहाँ के हैं एक चंद्रिका प्रसाद चौबे जोकि मेरे दादा जी थे वो आज तक वो पदवी को संभाले हुए हैं और अब तक में अब हमारे गाँव में जैसे अभी क्या होता है कि घर बनाना हुआ आवास हुआ बाकी सारी चीज़ें एंसन पेंसन विधवा पेंसन जो भी सारे सिस्टम है जैसा भी व्यवहार चलता है गाँव में तो इस चीज़ को लेकर मतलब अपना गाँव भदोही जिले में अगर देखा तो सबसे अव्वल है अव्वल बोले तो सबसे आगे हमारे गाँव की कहानी जो है भदोही जिले की चकापुर गाँव है उस गाँव में आज तकरीबन सत्तर साल से कोई प्रधान ही नहीं हुआ ख़ास करके अपने व्यवहार और व्यक्तित्व पे वो अभी तक चलते ही चलती आ रही है उसके बावजूद अपने भदोही जिले में एक मंदिर है सीतामढ़ी जो कि वो एक पर्यटक स्थल माना जाता था पर्यटक स्थल बोले तो अपने विदेशी वगैरह आते थे लेकिन वो मंदिर इतनी अच्छी बनाई हुई है उस मंदिर को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देश विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए कि वो मंदिर बनी कैसी है और सबसे ख़ास बात उस मंदिर के अंदर ये है कि एक हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है देखा जाए तो हमारे जिले में उतनी उससे बड़ी कोई मूर्ति है नहीं अपने पास तो अपने जिले की ये कहानी कुछ मंदिर और कुछ ऐतिहासिक कार्य जैसे कुछ भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं नेता पॉलीटिक्स जैसे हर चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मंदिर के मामले में सीतामढ़ी मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है उस वजह से मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस चीज को देखने के लिए